जब हम बहुत छोटे थे तो हमको पक्षियों के क्लब में को हम नहीं जानते थे लेकिन जब हम बड़े हुए तो अपने दोस्तों के साथ में पक्षी के क्लब में जब गए फिर वहाँ हमने बहुत सुन्दर सुन्दर पक्षी देखे यह देखा एक पक्षी था जो कि वह वह और उसकी चोंच बहुत लंबी थी और वह लकड़ी फोड़ फोड़ कर उसमें गड्ढा कर रहा था और उसमें हमने एक बड़ा भी पक्षी देखा बहुत विशालकाय जिसको जैसे कि बहुत लंबा था और उसकी चोंच बहुत लंबी थी वह उसी पानी के अंदर से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ कर खा रहा था और उसमें एक हमने देखा वह हमको पता नहीं था लेकिन हमारे दोस्तों ने हमसे बताया कि इसको एमो कहते हैं

नीला पक्षी होता है और इसका हमने देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा फिर हमने उसमें एक नीला और पक्षी देखा जिसको सब लोग कहते हैं नीलकंठ

नीलकंठ तो

हमने बहुत अच्छे पक्षी देखे जो एक हम हमने उसमें लाल भी तोता देखा और हरा तो तोता होता ही है हमने उसमें और बहुत अच्छे अच्छे पक्षी देखे कई तरह के किसी की चोंच अच्छी है किसी की पंख अच्छे हैं किसी की पूँछ बहुत सुन्दर है किसी की चोटी बहुत अच्छी लगती है और किसी की उसमें आवाज़ भी बहुत अच्छी है और उसमें एक बुलबुल देखा जो कि लाल काली बहुत अच्छी थी और उसकी चोटी भी बहुत अच्छी थी और यह बोलती भी बहुत अच्छी थी और उसके साथ में हमने देखा उसके बच्चे भी बहुत अच्छे लग रहे थे फिर हम उसमें देखते रहे देखते रहे हमको उसमें बहुत अच्छे अच्छे पक्षी दिखे बहुत अच्छे अच्छे उसमें हमने देखा कबूतर हैं तोता हैं मोर भी था और कोयल थी बुलबुल थी हम सबके साथ में उसको देखते रहे

वहाँ देखते रहे घूमते रहे सब बहुत अच्छा लगा हमको हमने सोचा हमने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे पक्षी देखे पक्षी इतने अच्छे होते हैं छोटे थे तब तो देखा था लेकिन वहाँ हमको बहुत अच्छे अच्छे पक्षी दिखे उसमें ढेर सारे कई कई तरह के जो कि हर तरह के पक्षी कोई पक्षी किस तरह का कोई किस तरह का लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हाथ में लेकर भी मन कर रहा था कि इसको हाथ में लेकर खिलाएँ इतने सुन्दर सुन्दर थे लेकिन अब वह उसके अंदर थे तो हमको हम छू तो सकते नहीं थे लेकिन हमको अच्छे बहुत लगे भाई हमने देखा उसमें

बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे पक्षी थे एक से एक लाल पीले हरे नीले सब बहुत बढ़िया बढ़िया थे हम सब लोग उसको देखते रहे सबने हमने बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छे अच्छे पक्षी थे छोटी छोटी चिड़िया बड़ी बड़ी छोटे बड़े सब तरह से थे बहुत अच्छे अच्छे थे उसमें बहुत अच्छा